हैलो जै माता दी कुत्थां कुन बोल्ला दे ओ लुहानियां बोल्ला दे कु'न कुत्थें जाना तुसें कॉलोनी दा कुत्थें अंबरसरै ई जाना ते किन्ने बंदे ओह् तुस साढ़े कोल बी इनोवा लग्गी दियां न आं घर दिक्खी लैगे इनोवा तुसेंगी अंबरसरै दा रेट पौना कोई दस्स ज्हार रपेआ दस्स ज्हार थुहानू स्हेई रेट सनाया टैक्स पेई जंदा ना पंजाब दा डरैबर बधिया भेजना ना जेह्ड़ा बधिया कम्म करग कुसै कोई पंप्लेन निं बापस कदूं औनां तुसें आं इक्क दिन एह्दे कशा पुज्जी जाना पर दस्स ज्हार तुसें मिगी छड़ा जानै दा सनाया औने दा तुसें पंज ज्हार कोई पंदरां ज्हार देना पौना रुकना होग तां दौ ज्हार इक्क दिन दी गड्डियै ई बचत देई ओड़ो नी डरैबर स्हेई भेजी ओड़गे तुसें अपना ना रिकार्डिग अ राड्डी भेजी ओड़गा ना तुस पैह्लें घरै दे अपने नंबर उप्परा व्हाट्सएप मैसेज़ करी ओड़ो नी ठीक ऐ ठीक